शहर की तुलना में आपके क्षेत्र में मुझे शहर में तो स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी हैं और सुविधा भी चौबीस घंटे रहती हैं स्वास्थ्य विभाग की परन्तु मैं ये जानना चाहती हूँ कि गाँव के जो गाँव का क्षेत्र है उसमें मरीज़ों के लिए कैसी सुविधा रहती है वहाँ की क्वालिटी क्या है डॉक्टर्ज़ सही है या नही हैं ये सब मुझे जानना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि ये सब जानकारी मैं प्राप्त करूँ